आङो बेंटल बाजारनिफ्राय बारबि होन्नाय मोनसे रेसटुरेन्टनिफ्राय अर्डार खालामदोंमोन बियो जाहैबाय मम' थुपफा चिक्केन ललिपप बे अर्डारआ आंना सफैसिगोन आरो बे अर्डारनिफ्राय आं आरो मोनसे अर्डार बिहरनो सानबावदों डेडजर्ट जेरै आइस क्रिम केएपसि बेफोरनि गेजेराव आं केकखौ साबसिन मोनो बेखौबो आं अर्डार खालामनायनियावनो आङो बिहरफानो सानबावबाय जेन' बे अर्डारआ थाबैनो सौफैयो आं अर्डार खालामबाय आं बिराथ जानो लुबैबाय बे अर्डारखौ आरो नै सफैबायानो आं बिखौ जानोसै बिराथ मोजां मोनो आङो बिसोरखौ जानो बेंटल बारबिनिफ्राय आरो डेजार्ट बे केकखौहाय जानोसैयानो नै आङो दानो सौफैबाय